हाँ देवेन देवेन भाई आपको भी कोई पार्टी का मतलब वो मिला क्या फोटोग्राफी का काम हाँ हैगे फूल वगैरह डेकोरेट हाँ ये करता हूँ मैं डेकोरेशन का काम पूरा हाँ

तो आप बता देते कैसे क्या मतलब फूल वूल लगाना पीछे किस साइड मतलब आने जाने का ऐंगल वगैरह स्टेज वगैरह

हाँ वो थोड़ा कलर वाला मतलब जो माला लड़ी लेडीज के बांधे मतलब वो फव्वारा वगैरह छटते हैं इसके बाद कलर वाले वो राकेट वगैरह छोड़ देंगे अपन तो और भी लुक आ जाएगा और वीडियो में भी मतलब बहुत बढ़िया लगेगा और वो बहुत सुंदर हाँ

हाँ एकदम फिल्मों वाला उसमें मतलब सीन होगा वो उसके देखने लायक मतलब किसी भी फिल्म में आप देख लो तो मतलब बहुत ही सुंदर तरह से होगा फिर वो

हाँ यहीं पर रहूँगा ना भैया मैं साथ में हाँ कोई जरूरत पड़ेगी तो और आपकी कुछ हेल्प कर दूंगा वहाँ पर कोई हओ ठीक है भैया